हमारे इस्कूल या कॉलेज में भारतीय वैज्ञानिक के बारे में हमने पढ़ा है पहले ए पी जे अब्दुल कलाम इन्होंने चार मिसाइलों का चार मिसाइलों का निर्माण किया था पहला गंगा पृथ्वी यमुना और नग का निर्माण किया था यह तमिलनाडु के रहने वाले थे और वैज्ञानिक है श्रीनिवास रामानुजन इन्होंने दशमलव की उत्पत्ति की थी इन इनका गणितज्ञ मुट्ठी में रहता था यह गणित में दशमलव की उत्पत्ति किए और चारक यह विश्व में हमारे भारत के विश्व में सबसे पहले सर प्लास्टिक सर्जरी किया था इन्होंने यह वैज्ञानिक सबसे पहले प्लाश्टिक सर्जरी किए और श्रीनिवास और आर्यभट्ट आर्यभट्ट ने भी गणितज्ञ विश्व के गणतज्ञ माने जाते हैं इन्होंने गणित की उत्पत्ति की यह बहुत ही विद्वान थे और ए पी जे अब्दुल कलाम भी मिसाइलों के निर्माण से जाने जाते थे यह मिसाइल के वैज्ञानिक थे यह मिसाइल बनाते थे और आर्यभट्ट भी गणतज्ञ थे यह गणित की उत्पत्ति किए इन्होंने गणित के बारे में गणित के सूत्रों के बारे में की उत्पत्ति की और चाणक चारका चारक ने प्लास्टिक सर्जरी विश्व भर में पूरे विश्व में भारत में सबसे पहले की थी इन्होंने ही प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया और इन्होंने ही प्लाश्टिक सर्जरी सबसे पहले किया श्रीनिवास रामानुजन ने सबसे पहले दशमलव की उत्पत्ति की थी और यह बहुत तेज़ थे यह मुट्ठी में हुए चने को भी अपने दिमाग़ से बता लेते थे कि कितने चने हैं और यह गणित में बहुत तेज़ थे यह वैज्ञानिक इन्होंने दशमलव की उत्पत्ति की इनके बारे में हमने पढ़ा है और समझा भी है यह वैज्ञानिक बहुत अपने भारत के हैं भारत में ही यह सब चीज़ों की उत्पत्ति किए